औ औ हेल्ल' थांगोन दे माला थांनो औ औ औ सोर सोरखौ लांफानो

औ औ आंबो लिंनोसै गारिगोनां गोनांफोरखौ साथामसो ज' थांनोसै औ औ दे मायाव थांनो जायगाया औ औ औ बेखौनोथ' सानदों आं औ बेनो खाथियाव मोजां जायो ने गासैखौबो औ लांजोबनोसै माखासे बुस्तुफोर डिजे टिजे इन्जय खालामहैनोसै अ' औ ओमफ्राय अ ओमफ्राय जानाय लोंनायफोरालाय औ औ अमा दाउ ने अ ओमफ्रायो बे संनाय बुस्तुफोर बै मालफोरालाय

बेखौ माजों लांनो माजों लांगोन बेखौ औ औ औ अ ओमफ्राय माजों लांनो स्कुटिजों थांनो ना बाइकजों ना कारजों औ लांजागोन दे ना बिदिनो बनफोर औ बनफोर बेदर एसे होलायलायनानै जागोन दे अनलाखौ अमा इसे होनानै जागोन खोनाबाय अमा इसे होनानै जागोन ओमफ्रायो माखासे लोंग्रा बुस्तुफोरबो लांनोसै ओ जुइस माबा माबि औ औ दा टुवेन्टि फाइभआव लामारबाय ने टुवेन्टि फाइभआव औ दे बिदिब्लालाय औ औ